पेडे जेलेबी खाजें फेणाऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिका शंकरपाळी मुगाचे लाडू उकळ्या तांदळाचे लाडू आलें बेलें एलापे बुलिना खाजूर बुंदी लाडू पातोळ्यो शंकरपाळयो तिजाण सान्नां लाडू दोदोल पणसाच्यो पातोळ्यो